ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जाम बदिलाउ आयो आहे जेकॾहिं त मूंखे ख़बरु आहे हुतां जा रोड सुठा थी विया आहिनि हुते रोडनि ते लाइट लॻी वई आहे इंफ्रास्ट्रक्चर त सुठो थियो आहे ही आहे पर हिते हिन डिस्ट्रिक्ट में माण्हुन जा धंधा बि जाम सुठी तरह हली रहिया आहिनि पंहिंजो कारखानो पंहिंजी फैक्टरियूं बि हिते करे खोले वेठा आहिनि ऐं हिन करे हिते कमर्शियल हब बि चयो वेंदो आहे वापार में बढ़ाव आयो आहे त पोइ इकोनॉमी में बि बढ़ाव आयो आहे पैसा बि जाम आयो आहे त पैसनि जे चक्कर में इकॅानामिक डेवेलप्मेंट बि हिन डिस्ट्रिक्ट जी जाम सुठी तरह थी आहे जीअं हिते वापारु जाम सुठो हलंदो आहे त माण्हू चाहींदा आहिनि करे भई असां रहूं बि हिते त माण्हुनि हुते रैसिडेंसी बि वठी छॾी आहे पंहिंजो घर बि वठी छॾियो आहे उन ई शहर में जंहिं जंहिं शहर में हुन जो दुकान बि आहे त हिन जे हिसाब से हिन हिसाब सां मूंखे लॻंदो आहे थाणे डिस्ट्रिक्ट में जाम तमामु हालतियूं सुधरी वियूं आहिनि